ہلو کیا آپ امیزون سے بات کر رہے ہیں جی میں میں نے کچھ دن پہلے امیزون ایپ سے ایک فون چارجر آڈر کیا تھا آج وہ مجھے مل گیا ہے میں اس چارجر کو فائف اسٹار ریٹنگ دے دوں گا یہ بہت تیز فون چارج کر دیتا ہے یہ فون چارج کرتے وقت گرم نہیں ہوتا ہے اس کا وائر بھی کافی لمبا ہے جس سے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے یہ کافی ہلکا بھی ہے اس کو میں نے آسانی سے بیگ میں میں رکھ سک لیتا ہوں